कुएं जो पानी इलैक्ट्रिक मोटर सां ई निकिरंदो छो त हाणे हेॾी महिनत करण जी त ताक़त आहे कान के उन खे रस्सीअ सां असां छिकिऊं त पंप लॻाईंदा आहियूं पंप लॻाए करे जीअं पंप चालू कंदा आहियूं तीअं पाणी ॿाहिरि अची वेंदो आहे